मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आज मैं सही सलामत हूँ जिंदा हूँ मेरे पास एक प्यारा सा परिवार है घर है एक सामान्य जीवन जीने के लिए जो कुछ चाहिए होता है वह सब है परंतु आप कहेंगे कि यह तो बहुतो के पास है और यह कोई उपलब्धि कैसे हो सकती है ख़ैर मेरे संदर्भ में हो सकती है क्योंकि बचपन में शारीरिक मानसिक की उत्पीड़न हुआ जिसके कारण पाँच वर्ष की लड़ाई के बाद मैं जाकर ठीक हुई अब मैं पूरी तरह से अपने बीते समय के सदमे और अवसाद से मुक्त हूँ और भले ही ज़िंदगी में मैंने कुछ खास धन सम्पदा नाम बड़ी नौकरी न हासिल की हों लेकिन मेरे जीवन में दूसरा मौका हासिल किया है